जोंनाव दङ मोसौ आमफ्राय बे मोसौखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो आङो खस्थ' खालामो गांसो हाना होयो आङो आबार खालामो जोथोन खालामो खास्लायो दै दौवो आङो आरो बेनि सायाव दाउ दङ आङो दाउनो आदार होयो मोजां जाथों होन्नानै खस्थ' लामनानै लायो आङो दाउ अमा अमा लायो आङो अमानो आदार होयो खस्थ' खालामनानै आङो बायदिसिना बायनानै थाब देरथों बा मोजां जाथों होन्नानै आं आदार होयो अमानो दाउनोबाबो आं होयो जेन'बा जों खस्थ' खालामनानै लानाय जाहाथे मोजाङै मोजां जालांथों देरलांथों होन्नानै आरो बेनि सायावबाबो आं बोरमा लायो बोरमाखौ खानानै आं दोनो हगारा आङो बायदि बायदि होयो बिदिनो ओंखाम खालाय होयो दाना होयो अमा माबाबा बोरमा बाबो खस्थ' खालामनानै लानाय जाहैबाय आङो दा बेफोरखौ आङो जोथोन खालामो बिराद खस्थ' खालामनानै गासिखौबो लानानै लायो आङो खस्थ' खालामनानै जेन'था मोजाङै मोजां जालाथों होन्नानै गासिनि सायावबाबो अमाबाबो दाउबाबो गासिखौबो आं आबार खालामो आरो खस्थ' खालामो संनानै बायदि बायदि संनानै जाहोयो अमानोबाबो मोसौनोबाबो आं सोरांबानो आबार खालामो बायदिसिना हानानै होफैयो दुब्लि बारियाव दिनै गांसो हाना होफैयो आं ब'स्थायाव लालायनानै नारसो नारसो हानानै होफैयो दिनै आङो बे मोसौखौ बिराथ आबार खालामो आरो आंनि बायदि आरो मोसौबो गैखाया बेबादि आं आबार खालामो बे मोसौ मानैखौनो बोरमाबाबो बोरमायाबो गोबाङै दङबाबो आङो बोरमाफोरखौ आं ख'हा जाहाथे दाजाथों होन्नानै आं जोथोन खालामो बिराथ खस्थ' खालामो आङो ओरैबो ओरैबो आरो बेनि सायावबाबो आङो दाउ लायो दाउनि फारसेबाबो आङो जेन'बा न'नि माइरं एसे एंखुरफोरखौनो संनानैबाबो आं होबावो बेफोरनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामो आरो आङो जेनिबो थाखाय अमानिबाबो अमानो गुन्दै बायना होयो आं दाम गोसा गोसानि आरो एंखुरबो लाबोलायनानै संनानै जाहोयो आं अमाखौ जाहाथे मोजां जाथों होन्नानै गासिबोनि सायावबाबो आं आबार जथ्न' खालामो आरो जेथो आंहा रावबो जेबो गैया नालाय बेफोरखौनो आङो दाउ अमा फिसिनानै लानानैबाबो आं दा आबार खालामो आरो सबनि थाखाय नख'राव खस्थ' नालाय बेफोरखौनो जोङो दाउ अमा लायाबानो गैया मोसौ मोसा मासे मानै फिनायखौनो आबार खालामनांगौ जाहैयो आरो संनाय खावनायबाबो आङो सङै खावै ओरैबो ओरैबो संनांगौबो खावनांगौबो जेन'बा खस्थ' नालाय जोङो खस्थ'नि माबाखौबाबो जों लानानै फिसा फिसौनि सायाव फोरोंनो जाहाथे थाइसे थाइनै मोन्थों होन्नानै दाव अमाबाबो फिसिनांगौ फिनांगौ जाहैयो जोङो हौवाया दाबसेयाव ओंखारो दिनै हिन्जावफ्रा बे नखरनि जा मासे मानै दाउबाबो अमाबाबो बोरमाबाबो लानानै आबार खालामनांगौ जाहैबाय आरो जों हिन्जावनि फिसाफ्रा बेफोरखौ लायाबानो जों गैया जायैबाय जेबो ओंखायनो दा जों बेफोरनि थाखाय जों दायथ' आं दायथ' लायो आरो दिनै फिसाफ्राबोथ' फरायनाय बे फिसानि थाखायनो आं बिराथ खस्थ' खालामनांगौ जाहैयो आरो जाहाथे बेफोरखौ आं मासे मानै फाननो हायोबानो थाइसे थाइनै ताखा मोन्नाय थाखाया आं बेफोरखौ आं लायो आरो बिराथ खस्थ' बुगिनांगौ जाहैयो आङो दा बेनि थाखायनो आं बेफोर खस्थ'खौ आं गारनो हाया आरो अमाबाबो आंनाव जोबा ग्रोब ग्रोब लायो आङो खस्थ' खालामो थास' रुना होयो दाना एंखुर बायनानै एसे एनै सेरसे सेरनै लाबोनानै आं रुनानै अमानो थाब देरथों होन्नानै जाहाथे थाब देरबानो एबे एनै फाननो मोनो होननानै आं खस्थ' खालामनानै लायो आं ग्रोब ग्रोब लायो आरो बोरमाबाबो दाउबाबो आंनाव जोबा बिदिनो आङो खस्थ' खालामो आरो हौवायाबो हास्लाबा ए'खमबा समाव हौवानि एसे हिन्जावनि एसे होनानै आं खस्थ' खालामो आरो फिसानि थाखाय फरायनायनि थाखाय जाहाथे एसे एनै रेहाय मोन्नायनि होननानै बेफोरनि थाखायनो आङो दा जोबोथ खस्थ' लानाङो आरो मोसौनि सायावबाबो आङो हौवाया दाबसेयाव थाङो बेनि थाखाय आङो बेलासियावबाबो आं खनसे हाना होफैयो गांसो फुङाव आं खनसे होफैयो दै दौवो खास्लायो आं आबार बिराथ जथनो खालामो आरो हौवायाथ' मथा मथि मोनखाया खानोनो आंसो थोबोखायो आङो गोदो फिसा उन्दै समावबो खस्थ' खालामो आङो दासिमबो खस्थ' खालामो आरो बेफोरनि थाखायनो जाहाथे जोंहा उनफ्राव माबा मोनसे जायोबा बिफर आफर जायोबा बेफोरखौनो जोंहा फाननांगौ होन्नानै बा फिसा फरायनाय समाव टेका अबाब समाव फाननो मोननाय होन्नानै बेफोरखौ आं खस्थ' खालामनानै लायो आरो जों गोयै मानसिखा जों खस्थ' खालामाबानो जायाना बेफोरनि थाखायनो आङो बिराथ खस्थ' भुगिनानै बेफोरखौ आं दा गारा आरो बोरमा मासेबाबो अमा मासेबाबो आं फिबाय थायो मोसौबाबो आं फियो खस्थ' खालामो दिनै आं हौवाखौ आं लामा नाया नाथाय आं आंनि आखायाव जोब्बा गासिबो बे दायथ'वा आंनि आरो आं लायो आं नायो गासिबो बिराथ खस्थ' खालामनांगौ जाखायो आंनि थाखायनो दा मोसौ मासे बा मै अमा मासे थाखायनो मोसौआथ' मोसौ गैखाया हालुवा मानैल'खा बे हालुवा मानैखौनो आंहा बिराथ आबार खालामो आरो आरो नै दा बोरमा दङ बोरमा माब्रै माबासो दङ बेफोरखौ आङो खायो बे बोरमानि थाखायबो आङो ओंखाम खालाय ओंख्रि खालायखौनो आं गारबावा बोरमानो होयो लोंनो बोरमाया आंना लोंखायोबो लोंजोबो गासिबो संख्रि बान्लु मोनजायो नालाय मोनजादावग्रा मोनलोंदावग्राखायनो आंना बोरमाया न'निफ्रायबो खारखाया फैखायो आरो थाफैखायोबो आंना हगारना होबाबो आं नागिर नाङाबो फैनानै थाफैजोबखायो न'आवनो मालाय न' होन्नानै होसोबोखायो आंना बेबादि आबार लाग्राखायनो आं अमाबाबो बिदिनो आङो सबखौनो आङो आबार खालामो आरो जाहाथे आं बेफोरजोंनो नखर सलिनाय नालाय एसे एनै थाइसे थाइनै गाव गावनो खस्थ' खालामबानो मोनो नालाय ओंखायनो आं बिदि खालामनांगौ जाहैयो आरो खस्थ'खौ लानानैबाबो आं खस्थ' साना बेफोर गासिबखौबो आंनि दायथ' आं माव लाजोबो आरो दिनै गासिबखौबो ओरै फारसे संनाय खावनायनि ओरै फारसे नखरनि गासिबोनि सायावबो गासिबो आंनो नायजोबो हौवाखौलाय अबावथो मोनबाय थानाय हाग्रानि फिसा हौवाया दाबसेयाव थाङो सोरांबानो ओंखायनो आंनो लानांगौ जायो आरो दा फिसाला सासे दं फिसालायाबो गैया फिसालाखौलाय अबाव मोनबाय थानो फिसाजो सासे दं फिसाजोखौबो मोना दा आंनो नायजोबो आरो गासिबखौबो नख'राव बेनि सायाव आंनि दायथ' जोब आरो नखराव मोसौ मोसा खानाय आबार खालामनाय गांसो हाना होनायनि सोबखौनो दाथ' खानोबो गांसो जायगाबो गैया नालाय ओंखायनो आङो गांसोफोरखौ हानानै लायो आरो जाहाथे आंनि मोसौआ हामनो नाङा सान्रानै ओंखायनो बिराथ आं जथन' खालामो आं अनखायोबो दाउ अमाफोरखौ आं रसा फोनाङा गैयाबाबो दिनै गुन्दै गैया होन्नानै आं लायब्रबो हाथायाव आं मालाबाबो रसा फोनाङा अमाखौबाबो मोसौखौबाबो बयजोंबो बुंजाबावो आङो लेवार दावखा फुङावबाबो आं हाना लायो फुंनि ओंखाम जाखांबानो जाहोखांबाथाय मोसौ मोसाखौ आं अनो ओंखायनो आं बिराथ माबा खालामो आरो बोरमायानो होन मोसौआनो होन जेखिजाया आरो गासिब बिथिं आं नोजोर होयो आरो बोरायाथ' जेबो मिथिया नालाय दाबसियाव थांनाय खस्थ'जोंनो जों सोलिनांनायखायनो ओंखायनो आं हौवाबो खालामो हिन्जावबो खालामो आरो हिन्जावफोरनि दायबा एथ'बा बियो न'आव नायखानांगौ नालाय ओंखायनो आं हौवाफोरखौ लामा नायखाया नै दहायबो आङो फुङाव बिसिबांबा गांसो बुरजा हाबोना होबोलायबाय आरो मोसौनो मानैल' नालाय बेनि एसे बेनि एसे आरो हायाबाबो होयाबाबो आंना मोसौआ गाबखायो मोनजादावग्राखायनो लामा नायबाय थाखायो आरो मानसिखौ नुबाथाय गल' गल' नाहरबाय थाखायो आरो आं बिदि आबार खालामो आरो दा आं आंबायदि आबार खालामग्रा दंना गैया आं मिथिया आरो आं हयले मोसौ मोसाखौ बिराथ अनो आरो सब बुस्थुखौनो आं अनो दाउवानो होन अमायानो होन मोसौआनो होन आंनि मोसौआ मालायनि बायदि नङाबो आरो गुफुं गुफुं न'आव आं आबार खालामग्राखायनो बिराथ मोजां मोजां जायो आरो